भारत फालांगि बारफुनाय मुगा होन्नानै सोंदो बेयाव कुइसनखौ मानो होनबा भारत हादराव दा बिजनिस मावनायनि गारनो भारत सरकारा बुहुत थुलुंगा होदो आरो मा होनो भारत सरकारा बिरात सहाय होगासिनो दोङो मानसिफोरखो जेरै मोनसे माबा खालायनो थांबाथाय बेफार खालायनो थांबाथाय बेखो मा होनो फालांगि खालायनो थांग्रोनायनि सिगां भारत सरकारा सोरबा जुदि फिसा दुखान होनानैबाबो जाबाय थादो बेयाव भारत सरकारा नोजोर होदो मानो होनबा भारत सरकारा जेरै फालांगिफोरखौ मा होनो लुन बेंकनि दुवारा लुन होदो जेरै सेल्प हेल्प ग्रुपनि दुवारा फिसा फिसा हिन्जावफोराबो दुखान होनायफोरनो सहाय होदो बेफोरबायदिनो गोबां फालांगिफोराव सरकारा माबा होदो आरो बिनिफ्राय मा होनो जेरै मा होनो दुखानिफोरा दुखान होनानै जादो सरकारा बेफोरखौ माबा खालायदो सहाय खालामदो बहा गेदेर गेदेर माबाफोरखौबो सरकारा सहाय खालामदो जेरै दुखानिफोरनो मा होनो दुखानाव माल बायनो थांबा जेरै फनपे गुगोल पे बिफोरावबो दा थाइसे थाइनै फैसाफोरा सरकारा बिफोरखो खालायना होनायनि उनाव जेरै थाइसे थाइनै फैसाफोरखौ सोरबा खुस्रा गैया होन्नानै होआमोन बिफोरबायदिबो होना गालांदो थाइसे थाइनै फैसायाबो मा होनो मोनफिनदो दुखानिफोरा बेफोरखो सरकारा बिफोर फालांगिफोरावबो बिरात मोजाङै मावदो बेनिफ्राय जेरै सोरबा हिन्जाव मानसिया दुखान होदों बे दुखान होनाया बे हिन्जावा मानो जेनेबा सेल्प हेल्प ग्रुपदों हेल्प गोनां बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौ मा होनो सरकारा लुन होदो सहाय होदो बिफोरबायदिनो फालांगिफोरखौ मावनो सुख सु सुबु सुबिदा होदो बेफोरबायदि बुहुत सुबिदा होदो आरो ओमफ्राय आरो उनाव मा होनो बेफार आरो दा गोदोर गोदोर जेरै गेदेर गोदोर बुहुत गेदेर गेदेर माबाफोरखौ सरकारा सुबिदा होदो बेनिफ्राय आरो मदद होनायनि फारसे बुंनो थांबाथ' सरकारा बेफोरबायदिनो बुहुत मदद होदो एनिफ्राय आरो गोबां रोखोमनि जेरै मा होनो उद्दगफोरावबो सरकारा मदद होदो जेरै मा होनो सिगां नुनो मोनामोन सरकारा मदद होनायखौ दानिया नुनो मोनो भारत सरकारनि आरो मा होनो मा होनो बेखौ दुख नैबे जिखुनु फालांगि मावनायाव सरकारजों जुदि मा होनो सहजुग लानानै मावो गासैखौबो मोजाङै मावनो हायो आरो सरकारनि सरकारा बेफार फालांगिरि मावग्राफोरनो मा होनो सम सुट रेहायावनो बेंकनिफ्राय लुन हो होगासिनो दोङो आरो बेफोरबायदिनो लुनफोरखौ लानानै बेफारिफोरा मदद मोन्दों आरो रो माबा मोन्दों बेनिफ्राय आरो गोबां बेफोरबायदिनो फिसा फिसा दुखानफोराबो फिसा फिसा इदिनो लुन मोन्दों बेफोरबायदिनो खम सुतआवनो सरकारनिफ्राय मदद मोन्नानै दुखानफोरखौ बानायनो हादो खालायनो हादो बेफोरबायदिनो आरो फालांगिफोरखौ मोजाङै खालायनो हादो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बेफारफोर फालांगि खालामग्राफोरा सरकारनिफ्राय बुहुत मदद मोनो जेरै टेन्ड हाउस दखान खालायनोबाबो टेन्ड हाउसफोरावबो सरकारनिफ्राय फैखायो अनसुंथाइ बेफोरखौबो सरकारनिफ्राय मोनो आरो मायबा मोनसे जुदि माबा खालायनोबा नों सरकारा बेफोरबायदिनो गोबां माबा होयो मानसिखो सहाय खालायो आरो दानि दानि सरकाराथ' मा होनो भारत सरकारा दानि गोबां बायदिसिना जिनाफोरखौ दिहुन्ना होदो मानसिनो आरो गोबां यजनाफोर दोंनो मानसिफोरा गावबा गाव बेस्थ' जानानै थानो हमदों बेनिफ्राय बेफोरबायदि यजनादोनो भारत सरकारा बिरात मदद खालायबोगासिनो दङ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मदद खालायबोगासिनो दोङो भारत सरकारा आरो भारत हादरा गोदो आगोलनि बायदि गैला भारत हादरा बेफोरबायदिनो बेफार बानि जब्रात सिगां दावखोलांबाय फालांगिरि खालायनो सोलोंजोबबाय फालांगिरियाव गोजौवाव थांबाय फालांगिरिफोरा गासैखौबो रोंजोबबाय आरो मा होनो बेफोरबायदिनो सरकारा गोबां रोखोमनि मा होनो सहाय खालामगासिनो दोङो आरो सरकाराथ' गासिबो सहाय खालायगासिनो दोङो खिन्थु मा होनो जोंबो बेफारिफोरा जेरै मोजाङै मोजां खालायलांबाथ' मोजां बेफोरबायदिनो मदद मोनगासिनो दोङो सरकारनिफ्राय आरो मा होनो भारत सरकारा दानि फालांगिफोरखौ गोबां रोखोमनि सुग सुबिदा आरो दानिया सरकारा मा होनो गासैबो माबानि माबाफोरखो एसे नायनानै हमनानै होनो गोनां जादो बेफोरबायदिनो भारत सरकारा बेफार फालांगिफोरखौ खालामनायफोरनो सहाय होगासिनो दोहो महाब औ बैथिं दाल बेनिफ्राय आरो सरकारनिफ्राय जोङो मदद मोनो गासैबो मदद मोनो रावबो मदद मोना गैया मदद होगासिनो दोङो सरकारा मानो होनबा बेफोरबायदिनो मदद खालायनायाव खालायनायावनो सरकारा गासैखौबो मदद खालायगासिनो फालांगि गिदिर गिदिर खालायग्राफ्रा गिदिर गिदिर सरकानिफ्राय मदद मोनो फालांगिरि खालामग्राफोराथ' गोबां रोखोमनि मदद मोनखायो बेफोरबायदि मददखौनो जोङो सरकारनिफ्राय मोनगासिनो दोङो बिदिनो जोंनि फालांगिरिफोरा देरबोगासिनो दोङो सरकाराथ' बेफोरबायदि फालांगिरि खालामग्राफोरखौ मदद खालायखायो बिनिखायनो जोंङो सरकारनिफ्राय मदद मोनखायो आरो मदद होखायो सरकारा सरकारखो जोङो भारत सरकारा दानि बारफुनाय मुगाखो मोजाङै गेवलांहोनो नायगिरदो आरो गावखौनो सिनायथि होनो नायगिरदों बेफोरबायदि फालांगिफोरखौ गेदेर गेदेर मा होनो फालांगि खालामनो सुख सुबिदा होदो आरो गेदेर गेदेर बेंकनिफ्राय लुन बायदिसिना होदो बेफोरबायदिनो खालामगासिनो दोङो आरो भारत सरकारा आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि सुख सुबिदा जेरै आइजोफोरा मा होनो जिखुनु फालांगि खालायो बेफोरबायदि फालांगि खालायनायाव सरकारा फिसा फिसा आइजोनोबो जेरै ग्रुपनि गेजेरजों मा होनो लुन होयो ग्रुपनि गेजेरजों लुन होयो लुन होनानै बि आइजोफोराबो गावखौनो फालांगि खालामनायाव बेफोरबायदिनो मदद मोनो आरो बेफोरबायदि फालांगि खालामबाय थानाय आइजोफोरनो गावहा जुदि मोजां फालांगिरि खालामग्रा दुखान बा मायबा मोनसे दङ बेफोरबायदिनो सरकारनिफ्राय सम स खम सुतआवनो फैसा मोनो माबा लुन मोनो बेफोर लुनखो बेंकनिफ्राय होनाय जायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि भारत सरकारा सहाय होगासिनो दोङो आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि सहाय होगासिनो दोङो आरो दा बुंनानै फोजोबनो हाया जों मेगनजोंथ' नुगासिनो दोङो आरो सरकाराबो होगासिनो दोङो आंनि बुंनाया दिनै एसेयावनो जोब्बाय